हाँ हमारे डांस करियर में बहुत ही मुश्किल और बाधा पार करनी है पहले तो हमें डांस में करियर बनाने के लिए एक अच्छे एकेडमी की जरूरत होती है लेकिन हमने घर पे सीख तो लिया लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल डांस करने के लिए हमें एकेडमी लेकिन हम लोग गाँव में रहते हैं लेकिन गाँव में एकेडमी नहीं है इसलिए गाँव मैं एक एकेडमी खोलना बहुत ही जरुरी है और फाइनेंसिअल के चक्कर में पैसे कि कमी के कारण हम लोग एकेडमी जॉइन नहीं कर पाते इसलिए हमें डांसिंग करियर में बहुत ही मुश्किल पड़ती है और डांस एक ऐसा करियर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक जाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और उसको सपोर्ट करने के लिए कोई कोई नहीं है क्योंकि डांसिंग को लोग अभी उतना नहीं समझते सबको अपनी लड़कियों और बच्चों को इंजिनीयर डॉक्टर यही सब बनाना है डांस के फील्ड में उतना वो लोग नहीं सोचते है और जो डांस में आजकल तो डांस के करियर में बहुत ही ज़्यादा लोग अपना करियर बना रहे है लेकिन ये एक शिक्षा देना पेरेंट्स को भी जरुरी है कि अगर उसका डांस में मन है और वो डांस अच्छा करता है तो उस फील्ड में उसको ले जाये और उसे उसमें वो अपना करियर बनाये ये नॉलेज ज़्यादा देना जरुरी है और डांसिंग के लिए छात्रवृति कि व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि डांस करने वाले लोगो को बहुत हेल्प होगी